السّلام علیکم سیل اسٹیشنری مجھے سائنٹیفک کیلکولیٹر ہونا ہے کون سی کون سی کمپنی کی ہیں اچھا مجھے اجنتا کمپنی کا ہونا ہے کیا ہے اِس کی قیمت بہت زیادہ ہی بولتا رہے پرسوں تو ڈھائی ہزار میں دے کے آیا مارکیٹ میں ہاں تو ڈھائی ہزار میں دیکھا بھائی اِس لئے بول رہا ہوں اچھا دینے کا بولئے آپ کیا کیا پرائز میں دے رہے جان دیجئے آپ کی نہ میری تین ہزار میں دے دیجئے نہیں نہیں نہیں تین ہزار فائنل کپڑے نہیں ہے معلوم میرے کو دے کے کم کر رہا ہوں میں بھی تین ہزار میں تین ہزار میں دے دیجئے نا ٹھیک ہے دے دیجئے چار مینچ فائنل آپ کی ہی صحیں شُکریہ